सिंधी सांस्कृति में ॾाढी सुठे में सुठी परंपरायूं आहिनि असांजा हिकु मां हिकु वधी करे असां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं जीअं तव्हां चेटीचंड वठो या चालीहो वठो या थदड़ी थिए या टीजड़ी ईअं ई कुझु मुख्य असांजा त्योहार आहिनि जेका असां मल्हाईंदा आहियूं चेटीचंड में असांजो नओ साल शुरू थींदो आहे जे इहा अप्रैल में हूंदो आहे ऐं असां मंदरु वेंदा आहियूं ऐं झूलेलाल जी आर्ती इहे सभु थींदो आहे हुनमें ऐं चालीहे खे में असांजे चालीह ॾींहं ई झूलेलाल जी शेवा कंदा आहियूं हिन असां इहा चवणी आहे त इहो चालीहे जे चालीह ॾींहं झूलेलाल जी पंहिंजो दर्शन ॾिनो हुओ माण्हू चालीहे में न त कुझु वार कटाईंदा आहिनि न साबून हणंदा आहिनि ऐं जेका अगरि थी सघे त हेठि ही सुम्हंदा आहिनि ईअं ई असांजो थदड़ी आहे हिन ॾींहुं असां सॼो ॾींहुं थधो खाधो खाईंदा आहियूं ऐं अग्नि देवता जी पूजा थींदी आहे त जेतरी थी सघे असां गैस न ॿारण जी कोशिश कंदा आहियूं अॼुकल्ह त माण्हू करवाचोथ ते ॾाढो उहे मल्हाईंदा आहिनि असांजी सिंधीअ में टीजड़ी जो थींदो वृतु थींदो आहे जेका करवाचौथ वांग़ुर ई थींदो आहे माण्हू सुबुहु सुबुहु जो उथी करे अर्ग कंदा आहिनि ऐं पोइ चंडु ॾिसी करे उहे पंहिंजो वृतु खोलींदा आहिनि ऐं पहनावे जे अगरि असां ॻाल्हि कयूं त अजरक अॼु ॾींहुं असांजो सिंधीयनि जो मेन पौशाक में थींदो आहे ऐं अगरि कंहिं अजरक पाती आहे या सिंधी टोपी पाती आहे त माण्हू दूर सां ही ॾिसी करे ॿुधाए था सघनि त इहा सिंधी पहनावो आहे अॼुकल्ह जा ॿार सिंधी ॻाल्हाइण में ॾाढा हिचकनि था असांखे ज़रूरुत आहे हुननि खे सम्झाइण जी त इहा असांजी ॿोली ॿोलण लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे न त ही ख़तमु धीरे धीरे करे ख़तमु थी वेंदी